जीअं त मूंखे छोला भटूरा ठाहिणा हुआ त मां यूटूब में ॾिठमि इहे छोला भठूरा कीअं ठाइबा हन मूंखे त हीअं लगो भई मां पंद्रहं मिंट में ठाहे छॾंदमि पर जंहिं महिल मां ठाहिणु वेठमि त मूंखे डेढ कलाकु लॻी वियो पहिरियों छोला भिॼाया हुन खे टहिकाया वरी अटो ॻोहियो अटे खे ढके रखो अधु कलाकु उन खा पोइ बसरि कटियो उन खां पोइ टमाटा वडिया हेॾी देर खां पोइ भाॼी ठाहे जंहिंमे मूंखे चङो टाइम लॻी वियो घटि में घटि मूंखे ॾेढु कलाकु लॻी वियो मां हेॾो परेशान थी वियमि मां सोचा पई मां हाणे मां छा कयां जल्दी कीअं मूंखे छुटकारो मिले मुंहिंजो घोटु चए अॼु मूंखे छोला भटूरा ठाहे खराए ठाहिण में मूंखे हेॾो टाइम लॻी वयो जो पूछो ई न पर खाधे जो ठाहे त ॾाढा सुठा टेस्टी पर हेॾो टाइम लॻी वियो की पूछो ई न